नमस्ते जी बताइए

किस तरह का रूम चाहिए आपको सब एक में अटैच चाहिए अच्छा मिल जाएगा सब सब व्यवस्था मिलेगी आपकी फ़ुल्ली फ़र्नीश्ड उसमें आपको किचन मिलेगा अलग से बाथरूम मिलेगा जी जी दो बाथरूम रहेगा आपको एक एक वेस्टेर्न बाथरूम रहेगा और इंडियन वाॅसरूम मेरे बाथरूम है जी और रूम बेहतर है किसकी क्वालिटी एक दम बढ़िया आपको फ़ैन मिलेगा कूलर भी मिलेगा हमारे रूम में फ़ुल्ली फ़र्नीश्ड मिलेगा आपको बेड मिलेगा ठीक है लाइटिंग वग़ैरह सब मिलेगा आपको एक नंबर का रूम मिलेगा सर आपको

सब सब एक नंबर का मिलेगा सर आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी कि बाथरूम ख़राब है मेरी व्यवस्था नहीं सही है फ़र्नीश नहीं है सब कुछ आपको मिलेगा सब फ़ैन वैन लाइट वाइट सब आपको लगा कर दिया जाएगा सर उसमें सब कुछ सब कुछ रहेगा सर

आपको सर एक रूम मिलेगा पंद्रह बाई बीस का और एक रहेगा हाॅल रहेगा उसमें एक और रूम रहेगा उतना ही बड़ा और किचन लैट्रिंग बाथरूम सब अटैच्ड रहेगा उसमें जी सारे पंद्रह बाइ बीस का सर एक रूम की एक रूम की लंबाई पंद्रह बाय बीस है और ऐसे ही दो रूम रहेंगे उसके बाद आपको किचन मिलेगा लैट्रिंग बाथरूम मिलेगा और फ़ुल्ली फ़र्नीश्ड बेड वग़ैरह सब मिलेंगे आपको जी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा सर लेकिन यह

जी जी सेम सेम लेंथ का जो डिस्टेंस है सेम है उसका जी सर एक दम बढ़िया लगा हुआ है सब

नहीं सिंगल प्लाई वाला है सर

ठीक है सर बिल्कुल टाइम निकाल के आप आइए आप रूम देख लीजिए और उसके बाद आप देखने के बाद डिसाइड कर लीजिए ठीक है सर फिर से मिलेंगे सर ठीक नमस्ते सर नमस्ते